تلنگانہ میں اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں بتانے لائق دیکھنے لائق یہ ہر کسی کو بند نہیں معلوم ہے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ تلنگانہ میں بہت سارے دیکھنے لائق ہے یہ یہ ٹوریزم پلیس ہے تلنگانہ میں ایک ایسے جگہ ہے وہاں پہ ٹوریزم چلتا ہے وہ ہے مللا کیا بول وہ نلا ملا فوریسٹ یعنی نلا ملا جنگل نلا ملا جنگل میں ملالا تیرتم سری شلم منانور یہ ساری چیزیں رہتی ہے یہاں پر بہت دیکھنے لائق ہے یہ اس میں سے ایک ملالا تیرتم ملالا تیرتم بہت ہی فیمس ہے یہاں پہ ہر وقت پانی بہتے رہتا ہے یہاں پر لوگ جا کر بہت ہی بہت کھیلتے کودتے ہیں یہاں پر عورتوں کو جانا منع ہے ملالا تیرتم میں کیونکہ یہاں پہ زیادہ لیڈیس ہی رہ جینٹس ہی رہتے ہے رات رات کے وقت ملالا تیرتم میں جانور پانی بھی پینے کے لیے آتے ہیں تو رات کے ٹائم پہ جانا وہاں پر منع ہے بالکل بھی منع ہے اور رہی بات حیدرآباد میں حیدرآباد میں مکہ مسجد ہے مکہ مسجد ٹھیک مکہ میں مکہ مسجد کی عمارت ٹھیک سا پانچ سال پہلے سے پرانی ہے اور اس کے ٹھیک سامنے چار مینار ہے وہاں جہاں پر لوگ میلے لگاتے ہیں ہر وقت دور دور سے لوگ وہاں پہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں چار مینار اور مکہ مسجد قلی قطب شاہی لوگوں نے اسے بنایا تھا بہت سی ایسی چیزیں ہیں نظام سرکار ان سب نے بہت سی ایسی چیزیں بنا گولکنڈہ گولکنڈہ بھی بہت پرانی عمارت ہے بہت دیکھنے لائق ہے لوگ بہت اونچی عمارت ہے وہ عادل آباد ورنگل ورنگل میں سو کھمبوں کو ٹیمپل مندر ہے لوگ وہاں پر مندر دیکھنے جاتے ہے اور بہت سارے چیزیں ایسی چیز ہے جس کو آپن دیکھنے لائق ہے تو میں یہ بول یہ میں یہی بول سکتی ہوں کہ ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہی کیوں کیوں ہے اپنے تلنگانہ میں ہی ایسی ایسی چیزیں ہیں وہ دیکھنے لائق